दोन हजार णवशें त्रेप्पन सात हजार आठशें अठ्ठ्यांयशीं दोन लाख बावन हजार णवशें त्रेचाळ सत्तावीस हजार सयशें त्रेप्पन एकुण णव्वद हजार आठशें चौऱ्याांशीं